कितें जाय आशिल्लें हय हय कितें जाय आशिल्लें हय आसात सुकी बांगडे आसा ब ताल्ले आसा गाळमो आसा मुल्ली आसा मुल्ली आसा सुंगटां मुल्ली न्हू मुरली मुरली कितें परत सांग बांगडे पन्नासाक चार पावस येल् न्हू आतां सुकपा खंय वत आसा ए पळय आजुनीय गळगर मारता पा वीज मात्ता सुकोवपाक आसा आमी सुकयले ते व्हडले पन्नासा चार सुंगटां पन्नासा अर्द कील ह पन्नासा शंबरा एक कील मोटे जाय का बारकी जायी आतां ग गाळमो जाय तुका काय यें सुंगटां आ खंयचीं जाय तर हय आ हा तीन कील जात तूं एक देड कील मेळटलीं तिनशी रुपयान का तिनशी रुपयाचे पन्नासा चारू कमी जायना तुका लागून आनी एक उडयता बेश्टो हय हय डिलिवरी फ्री खंय तें तुमगें घर खंय केंपे खंय तें सारकें आ बरें बरें आ बरें किदें किद जाय तें सांग म्हाका मातशें परत आ बरें बरें बाय